फरायसालिफोरा फरायसाफोरनो आरिमु आरो शिल्प' बिध्यानि बागै गोदो गोदाय गुदि फरायसालियाव बोरै फोरोङोमोन आं मोनबोनायखौ आं इसे बुंनो सान्दों जे आरिमु जा बा शिल्प' बिधा जा जों उन्दै समाव जोंनि फोरोंगुरुआ जोंखौ फोरोंबोनाय बा थिनबोनाय बे बाथ्राखौ एसे बुंनो सान्दों जे जोंनि आं जिहेथु असमिया बिजोंजों फरायनो मोन्दोंमोन असमिया बिजोंनि फरायसा हिसाबै फोरोंगिरियाबो हारसामोन असमिया मानसिमोन बिथाङा जाबाय गंगाधर शर्मा बिथाङा मंगलदैनिमोन आरो सासेया तिलक सहरिया बिथाङा सिपाझारनिमोन बे सानैबो फोरोंगुरुआ जोबोद फोरोंनायजों लोगोसे आरिमुवानो जा बा शिल्प' बिध्या जा बेखौ बिथांमोनहा जोंनो ओरैबायदि फोरोङोमोन बेखौ जोङो मानि प्रेकटिकेलि बिथांमोनहा बानायनानै मानि बिखौ जोंनि सिगाङाव फरायसा फरायसुलिफोरनि सिगाङाव दिन्थियोमोन जेरैहाय जोङो माबाखौ थाइ थाइजौ बा मैथ्रु बे थाइजौ आरो मैथ्रु ओरै होन्ना बुङोब्ला बिथांमोनहा जोंखौ मा खालामोमोन जे हामा माथा दैमायाव थांनानै हामाव माथा लायनो थिनोमोन जों हामा माथाखौ लाना फैयो लाना फैनानै आमफ्राय गुरुनि खाथियाव जेला लाना फैगोन गुरुआ बेखौ हा हाब्रुखौ नानानै दोलो दोलोनो नानानै जे माबानि मैथ्रुनि आखारा बोरै जानांगौ महरा थाइजौनि महरा बोरै जानांगौ गेजेराव दि देन्था दङ बे देन्थाखौ माखौ बाहायनांगौ बिथांमोना बेबायदि दायै दायै दायै दानानै जोंखौबो दे नोंसोरबो खालाम ओरै होन्नानै बे हामा माथाखौनो थाइजौ आरो एखनबा मैथ्रु बेबादि महर होनानै ओमफ्राय मा खालामोमोन जे थाइजौआ गोथांब्ला मा गाबनि जायो आमफ्राय मैथ्रुआ गोथांब्ला मा गाबनि जायो आर जेला गोमोन जागोन गोमोन जायोब्ला बे मा गाबनि जागोन थह बेखौबो बिथांमोनहा रं फोनांनानै गोथांबा गोथां गोथांनिफ्राय गोमोन जायोब्ला बेखौ रं फोनांनानै मा खालामोमोन मानि नंगुबै अबिकल नैबे मैथ्रु नैबे थाइजौ जोंखौ बेबायदि गियान होयोमोन आरो जोंबो नुनानै गोमोयोमोन आरो बेखौ साबसिन बोरै बानायनो हागोन न'आव फैनानै जोङो नारा नाथा नाजायोमोन आरो बेबादिनो जोङो दैनन दिन जों साबफ्रामबो बाहायबाय थानाय गिसिब गोलोम बोथोराव बे गिसिबखौ बोरै बानायनांगौ जोंखौ बुंगोन जे नोंसोरो मानि औवा माबानि गुबैनि बे ओरैबायदि थुख्राखौ रानाय थुख्राखौ लाना फै लाना फैनानै आमफ्राय जों गावसिनि सिगाङाव सार मोननि सिगाङाव हैनांगौ आरो फोरोंगुरुफोरनि सिगाङाव बिथांमोना सिखा फिसाजों बेखौ खाथि सैनानै आमफ्राय मा दिन्थिसिगोन नैबेखौ ओरै सैयो बेनिफ्राय नैबैखौ ओरै हेबो आरो नैबे गनजों दुलुर लुर बे गन बेखौ ओरै सोनानै ओरै फिदिङो ओरै होन्नानै बे गिसिबखौ गावसोरनो बानायनानै खिन्थायोमोन नैबे गिसिब आमफ्राय नैबे देन्था ओरैहाय सिबोब्ला ओरै आखायजों सोमावोब्ला बे गिदिङोमोन आरो सोमाव सोमाव खालामोब्ला बेयो गिदिङोमोन आर बेखौनो जोंनि गोसोआव एखे बयनिबो गोसो बोनो हानाय एखे जोंनि माबाखौ बेबायदि एटेकसनाव लाबोनाय रं फोननोसैमोन आरो एखनबा निला एखनबा गोजा बे खाथियाव जेला रं फोन्नानै बेखौ हेबगोन ओरैबायदि समायना नुयोमोन जों गोमोयोमोन आमफ्राय जोंबो आरो रासिन जे न'आव फैनानै बेखौ फरायनायनि बाहेरा समाव फरायनाय गैयै समाव जोङो मा खालामोमोन सिखाजों बिदिनो सिखा लानानै दाबा लानानै बेबादि खाथि सैनानै बोरै गिसिब बानायो बोहैहाय हेबो बेखौ जोङो नारा नाथा नारा नाथा नाजा नाजा एखमबा आखाइ बौ बौजालायनाय एखमबा थै रना रनि माबाजों खाथिजों मानि बौजानाय बेबायदिबो जायोमोन थह जोङो बिदि उन्दै समाव सोलोंनों मोन्दों नाथाय आङो आरो गथ'फोरखौ बोरै बेनिख्रुइ साबसिन खालामनो हागोन जेला आङो सासे फोरोंगिरि महरै ट्रेनिं मोनो धकुवाकाना नरमाल ट्रेनिङाव बे धकुवाकाना नरमाल ट्रेनिङाव थाङोब्ला बोसोरसेनि ट्रेनिङाव जोङो बिहाय सासे गुरु मोनो सासे फोरोंगिरि बे फोरोंगिरिया आरिमुखौ जोंखौ ओरैबायदि फोरोङोमोन फोरोंनानै सोमोनांथाव आरो आथिखाल बे जाखांफुनाय गथ' गथाय फरासालिनि गथ' गथाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ नोङो बे आरिमुखौ फोरोंनो थाङोब्ला मानि हहसाव मोनसे गंसे गिलास एरखां हानो नागिरा जे मैथ्रु फिथाइ थाइसे एरखां हानो नागिरा दे फान्थाव थाइसे एरखां सावगारि एरखां हानो नागिरा मानि माबाफ्रा बेलेग बेलेग बेलेग बेलेग नायथावै जायो खिन्थु जों ट्रेनिङाव जा मोन्दों जोंनि फोरोंगुरु बिथाङा जा ट्रेनिङाव जोंखौ जा फोरोंबाय बिखौ जेब्ला आङो फरायसा इस फरायसालियाव फैनानै बे जिथु मेटद बे मेथदखौ जेला बिथांमोनखौ फोरोङो फरायसाफोरखौ जेला फोरोंनो लायो ओरैबादि एटेकसनाव फैयो बिसिरो ओरैबादि हांखुर जायो एनिफ्राय एक मिनिट नाङा मानि बि जुदि माबा फरमुलाखौ रोङोब्ला मिथियोब्ला मानि बिसोरबो अबेगल नैबे थाइबें फिथाइ नैबे थाइजौ फिथाइ नैबे मैथ्रु फिथाइ नैबे लाव फिथाइ ओरै होन्नानै गथ'फोराबो जोंनि बे जखाखौल' होनो हानांगौ जिहेथु जों सावगारि एरखांगोन बे जखाखौल' जों होनो हानांगौ आरो नों खिन्थानांगौ ओरै ओरै एरनांगौ थह बिसोर ओरैबादि फुर्थि नांगोन ओरैबादि गोसोआ बिसोनि हांखुर जागोन आरोबाव माबा मोनसे सोलोंबावनो आरोबाव माबा मोनसे सोलोंबावनो आरोबाव माबा मोनसे सोलोंबावनो आङो बे मेटडखौ फरायसालियाव बाहायोमोन बाहायोब्ला गथ' गथायफोरा मानो अयन' पेरियद अयन' क्लासनिख्रुइ नैबे क्लासखौ बांसिन मन'जुक होनायखौ आङो नुना मोन्दों आरो आं दा बेखौ गोग्गानानैसो बुंफ्लांबाय आरो लोगोसे बेबादिनो बे मोसानायफोरावबो मेथाइ रोजाबनायफोरावबो मेथाइ रोजाबनायफ्रावबो जे हमनानै ला कल कलागुरु बिष्णु राभा बिष्णु प्रसाद राभानि मेथाइ होनोब्ला जे राभा हंगिदल' होन्ना बुङोब्लाथ' जाया ना बेखौ बोरैहाय देंखोआ जों सुरजों बोरै फोरोंनांगौ ज्यति प्रसाद आगरवाला बोरैहाय बेखौ देंखोजों सुरजों फोरोंनांगौ बेखौबो जों ट्रेनिङाव मोन्दोंमोन आमफ्राय जातिय संगित जन' गन' माबा अमर आपुनार देस राष्ट्र संगित जन' गन' मन' अदिनायक जय' हे बेफोर मेथाइफोरखौ जेला ट्रेनिङाव मोनबोनाय जिहेथु गियान बेखौ आङो फरायसाफोरनो जेला फोरोंनो लायो थख' थख' थख' थख' थख' मानि बिसोरो अबिकल बे मिउजिकनि माबाखौ हमदांनो हायोमोन आरो आरो सोलोंनो थाखाय बांसिन गोसो होयोमोन जे बे दासो नैबे नंगुबै माबाखौ जों मोन्दों गियानखौ मोननो हादों ओरै होन्नानै आं फोरोंनो मोन्दोंमोन आरो बेबायदिनो एटेकसन गथ'फोरनि सायाव बेबादि लाबोनो हादोंमोन थह आं आर बारा बुंलिया एसेयावनो फोजोब्बाय